आतांचे लोक शिक्षण घेवन कामाक वयता म्हणल्यार हे बरी गजाल एक घोष्ट म्हणल्यार घरा कडेन बेकार बसप ना कारण टायम वेस्ट जाता तुजी एजूय वाडटा आनी बेकार बसप म्हणल्यार एक अशें हॅडएक कशें तुमी जर कामाक गेले शिकून तुमचो तुमी कितें तरी शिकतले थंय वचून आनी तुमचो टायमूय यूझ जातलो खंय तरी तुमकां ती नोलॅज यूज जातली आतां बारीकशी पळय तुमी कंप्यूटरूय जर थंय कितें टायपींग केल्यार तुमकां तें फुडें यूज जातलें ओर कितें एक्सेल मागीर एम एसआन कितें ऑफीस वा एम एस ऑफिसांत कितें हें केलें तुमी एक्सेल वर्ड कितें केलें पावरपोयंट जाल्यार तुमची ती फुडें यूज जातली मागीर तेंच जर घरा बसता शिकून सुद्दां जाल्यार तुमचो शिक्षणाचो कांय वालोरूच असो ना सो तुमी तो कितें करा शिकलेले आसूं जाल्यार बिझनेस जॉयन करा ओर खंयूय कितें आपली नोकरी करा ओर पूण बेकार बसनाका हेंच आमचें मत